ऐतिहासिक रुपसँ बिहार बंगाल ओड़िशा आसाम बहुत नजदीक रहलै आओर ताहिके चलते एकर सांस्कृतिक धरोहर एक दोसरके सभ शेयर करै छल ऐतिहासिक रूपसे भाषा के जे रुप होइ छै ओ कोनो ने कोनो तरहसे सांस्कृतिक जे व्यवस्था छै तहिसँ जन्म लै छै तऽ मिथिला भाषा एकदमसँ बोडोके तऽ हम नहि कहि सकै छी पर बंगला स्क्रिप्ट सँ जे मिथिलाक्षर छै से बहुत बेसी मेल खाइ छै जे हम अपन देखने छी अपन अनुभवमे एकरा जनै छी आ ओना आसाम या बंगाल आओर आ ई बिहार से बड नजदीक अहि ताहि चलते काफी मेल छै एकर रहन सहनमे आओर तैँ एकर भाषामे